जों बै उन्दै समनिफ्रायनो बिमा बिफानिफ्राय जोङो सोलोंनानै लानानै मैगं थाइगं गायनो मोजांमोनो जोङो मेसें समाव आलु मुला सबायबिमा बहल जों जोगोनार बिदि गायो मेसेंनि जोगोनार गायो आरो हासार होनानै जोङो मोजां आबाद मोननो थाखाय हासार होनानै जों मावो दिरुनो जोङो